हैलो जय झूलेलाल भाऊ जय झूलेलाल भाऊ मां दिशा ती ॻाल्हायांव पहचानियव मुखे गुलनि ठाहिराइन हा हा तव्हांजे हिते कहिड़ा कहिड़ा गुल अथव

अच्छा अच्छा सभिनि जो अघु घणो आहे ॾह रुपिए हेॾो मांहगो भई माण्हुनि जे हिते त सस्तो तो मिले न भई हेॾा सस्ता गुल त मिलनि तव्हां हेॾा माहंगा त लॻायो न भई असांजे हिते बि गुल ईंदा आहिनि पर तव्हां अॻो पोइ माहंगा त ॾियो थोरा सस्ता न न ॾाढो माहंगो त लॻायो तव्हां थोरो सस्तो ॿुधायो न न त पर हे त तव्हां एॾा सही ॿुधायो गुल तॾी त वठंदीमांव हीअं माहंगा वठंदीमांव छा न न तव्हां ॾह रुपिए ॾाढो माहंगो था ॾियो न मां हर बार तहांखां वठी वेंदी आ तॾहिं हिन बार तव्हां वटि आई आहियां तव्हां अॻो पोइ माहंगो था लॻायो न न गेंदे जो धप्पो न वणंदी आ भई ॾाढो किनो लॻंदो आहे तव्हां गेंदे जो गिनो असांखे वि विकरो न न थोरो सस्तो लॻाईंदो तॾी वठंदीमांव ॿिया सस्ता ॿुधायो ॿिया गुल कहिड़ा अथव न रात अघु में न न राति में राति में तंग कया या वरी तां मूंखे इहे था ॾियो पर चमेलीअ जो गुल अथव अल्लाह भाई हेॾो माहंगो अथव चमेलीअ जो गुल पंद्रहं रुपिए न न केजो न न न भई असांखे ख़ुश्बू बि अचणी खपे हेॾो सस्तो बि न खपे तव्हां चमेलीअ जो गुल सस्तो लॻायो त मां सोचा फिर बि न न तेरहं न ॾींदीमांव तव्हांखे अठ रुपिए ॾींदीमांव न न अठे रुपिए ॾींदीमांव खपे त ॿुधायो न न अठ न न ॾाढो माहंगो थो लॻे गेंदे जो धप न वणंदी आहियां मां तव्हांखे घणा बार ॿुधायंव न त भई न सस्तो मूंखे खपे पर हुन जो चमेलीअ जो खपे न न न चमेलीअ यो पंद्रहं रुपिए तव्हां ॾाढो माहंगो त लॻायो न ॿारहं न तव्हां ॾह ॾियोयो त ॿुधायो हाणे न न ब इहे ॾह रुपिया ॾींदीमांव ॿुधायो हाणे हलो ठीकु आहे पर बढ़िया गुल थियणो खपे पूरी ख़ुश्बू अचणी खपे इहे न की हिक मां उहो लॻाओ जेका तवा वारा गुल लॻंदा जेका पूरो बुके ठाहे ॾियो मूंखे पूरो गुलदस्तो खपे मूंखे ठीकु आहे ऐं घणा पेसा ॾींदा पूरे गुलदस्ते जा ठीकु आहे ठीकु तव्हां घणे ताईं मोकिले रखंदव घणी देरि में मोकले रखंदव हा ठीकु आहे घणी देरि में मोकिलंदव ठीकु आहे ठीकु आहे जे वटि मोकिलंदव हुन वक़्तु मां पेसा मोकिले रखंदीमांव ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल भाऊ